मां जुड़वा ॿारनि जी माउ आहियां मूंखे जुड़वा ॿार पैदा थिया हुआ मां हुनजो सफ़र ॿुधाएण चाहिंदमि मूंखे ॿी महीने में ख़बर पइजी वियो की मूंखे जुड़वा ॿार आहिनि हुनखां पोइ मूंखे जाम तकलीफ़ूं हुइयूं मुंहिंजो उल्टियू बंदि न थींदी हुइयूं इनखे मूंखे घरु वारा सुठी तरह ध्यानु ॾींदा हा मुंहिंजो ख्यालु बि जाम रखंदा हुआ मूंखे सुको फ्रुट फल चंङी तरह खाइण पीअण लाइ ॾींदा हुया उनखां पोइ जीअं सतो अठो महीनो थियो मूंखे डॉक्टर ॿुधाई की मुंहिंजो हेमोग्लोबिन जाम घटि आहे ऐं मुंहिंजी डिलीवरी में तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि करे मूंखे ॿाहिरों खून चढ़ायो वियो हुयो घट में घटि मूंखे टे बोटलू ॿाहिरो खून चढ़ायो हुइयू हुयो हुन खां मुंहिंजी डिलीवरी थियण लाइ चयूं ऐं मुंहिंजी डिलीवरी में न आहे महीने में ई मूंखे तकलीफ़ थियण शुरू थी वियूं ऐं मूंखे डिलीवरी आहे सूर बि न पिया हुया जो अछो पाणी निकितो ऐं मूंखे हॉस्पिल वठी विया हुया ऐं मुंहिंजी ॾह मिंटे में ई ऑपरेशन सां ॿई ॿारु थी विया हुआ ऐं मूंखे ॿई जुड़वा धीअर आहिनि